बिफां बिबार बिफांखौथ' गुलाबखौ लाखिनायाव इसे गोब्राबथार गुलाबा माने गोजां बोथोरबाबो गोलोम बोथोरबाबो बियो माने थांनानै थानो नागिरा गोबां जोथोन लानांगौ खिलि अरखांनायब्लाबो बिनिफ्राय बोखांनानै लाबोयोब्ला गुलाब फुला इसेयावनो इसे थैनो नागिरो इसे मावब्लानो दांना होब्लानो बियो ओह रोमोन लांनो नागिरो बिबाराव दै होबाय थायोब्ला मोजांसिन जायो बिबारा साबस्रा खाङो गोजां बोथोरफोराव बिबारफ्रा जामब्रेमा हमनो नागिरो एम्फौ बानो नागिरो ओंखायनो बियो माने ओह बिलाइफोरखौ खलम होयोब्ला मोजां जायो एम्फौ बानाय आरो जामब्रेमा अरनायफोराव बिलाइखौ दानस्रांनानै होयोब्ला बा बिलाइया इसे मोजां खिलि बोखाङो खिलिबोनानै माने बिबार लानो हमो बेनिखायनो गोजौनिफ्राय गोजौ जौलाङो बिबाराव सानफ्रोमबो दै होनांगौ सानफ्रोमबो बियाव एम्फौ अरदोंना ना मादों उथिबा बिलाइया ओह बायग्रबनानै लेला जाना दं बेखौ नायनानै थोह साफायै सिखोनै लाखिनानै ओह जोहा हासार होनानै दै होबाय थायो बिबारखौ मोजां जोङो मोन्नो हायो मोजाङै बिबारनि बारनायखौ एबा बिबारनि दिजाइनखौ जोङो मोन्नो हायो बिबारनि बारफुंनायखौ बिबारा गोजां बोथोराव बांद्राय बारा गोलोम बोथोराव बांद्राय बारो खायसे खायसे बिबारा गोलोम बोथोराव बारो आरो खायसे बिबारा गोजां बोथोराव बारो बिबारखौ बिनि बिफांनि बिलाइफोरखौ नायै नायै दान्नानै होयोब्ला मोजां जायो मोजां बिलाइ ओंखारो आरो बिबारबो मोन्नो हायो